ओइ आब' बे हाल्दैया बेसेबां केजिथाय नोंस्रा हालदै फानोहाय हालदै गोथां ओमफ्राय मैगंआ बेसेबां केजि ए ओमफ्राय बे गलमरिसखौथ' नोंथ' गायोलै आब' बेसेबांथाय दा ए जायखिजाया आंनि माबा आधा केजिसो लायगोन आरो सेरसेसो ओमफ्राय हाल्दैयालाय बेसेबांथो दं ओमफ्राय टेसपाट लाइ दंना गैया ए मुथा बेसेबां फानोलै आब' नोंथ' बेखौ माबा ए आङो मुथाबासो लायगोन नामा बेखौ ओमफ्राय दा माबा खोनाबाय आब' माबा जोगोनार दं ना गैयालै दा ए दङ ओमफ्राय मुलाबो नांगौमोनहाय आंनो मुला मुला मुलाबो दं दा मुलाया बेसे मुथा

बेखौबो लायगोन बे गलमरिसखौबो लायगोन टेजपातखौबो लायगोन आङो औ बेखौबो लायगोन आङो दोनबानो जाबाय आं दायो बेलासियाव लायगोन ओमफ्राय मा फानबावोथाय आलुबो दं दा ओमफ्राय आलुवा बेसेबांथाय दा केजि ए बेखौबो लायगोन आं सेरबासो जेखुनु